आं दाखालिहाय आंनि आदानि हाबायाव खैना गोदान बाजैनो गानहोनो गंसे गलानिफ्राय जुरि पातनि दख'ना गोमो खालारनि नैजिबा रोजा रांनि बायनानै लाबोदोंमोन बे दख'नाया नायनायाव जोबोर समायना खैना गोदान बाजैआ बे दख'नाखौ हाबायाव गाननायावबो जोबोर समायना नुदोंमोन नाथाय बे दख'नाखौ खनसे गाननायनि उनाव सुनायावनो बे दख'नानि खालारा गदों बे दख'नानि खुन्दुंफ्रा मोजां नङा दा नोंसोरबो सोरबाफोर बे जुरि पातनि दख'नाखौ बायनानै गानोब्ला गोबां रां लस जागोन बे दख'नाखौ नोंसोरबो बायनानै दागान बे दख'नाया नायनायावल' जोबोर समायना नुयो बिनि बेसेनाबो बारा नोंसोरबो बे दख'नाखौ बायनानै गानोब्ला रांबो लस जागोन आरो नोंसिनिबो मुलामफा जानाय नङा आंबो बे दख'नाखौ बायनानै गोबां रां लस जादों बे दख'नानि खालारफ्रा खनसे गाननानै सुनायावनो गदों बे दख'नानि खुन्दुंफ्रा मोजां नङा खनसेल' गाननायनि उनावनो बे दख'नाया गोजाम नुयो दा बे दख'नाखौ नोंसोरबो बायनानै दागान बे दख'नाखौ बायनानै गानोब्ला गोबां रां लस जागोन बेखायनो नोंसोरो बे दख'नाखौ दाबाय जुरि पातनि दख'नाया नायनायावल' जोबोर समायना नुयो जेब्ला नोंसोरो बे दख'नाखौ खेनसे बायनानै गाननायनि उनाव सुगोन अब्लानो बे दख'नानि खालारफ्रा गनानै थाब गोजाम नुगोन बेखायनो बे दख'नाखौ बायनानै दागान बे दख'नानि खुन्दुंफ्रा मोजां नङा बेनिखायनो बे दख'नाखौ बायनानै नोंसोरबो दागान